मिगी ना चक्कर चुक्कर लाना बड़ा शैल लगदा अवो में चक्कर चुक्कर ते नेईं लाई सकदी ऐ मेरी सेह्त गै नेईं ठीक रौंह्दी ऐ ते मन ते बड़ा करदा जाने गी कुदै कुदै जाओ फिरने टुरने गी बा गड्डियै च नेईं बनोंदा ज्यादा चिर नेईं बनोंदा लत्तां सुज्जी जंदियां पैर सुज्जी जंदे ते लत्तां लमकाई लमकाइयै ज्यादा चिर नेईं फिरी सकदी फिरी चलोंदा नेईं ऐ एह् प्लेन ऐरिये च चली पौन्नी उच्ची निम्मी जगह् च घट्ट चलोंदा थकावट होई जंदी फिर बस्सै च खास कर बस्सै च जाना होऐ ते बस्सै च मिगी बड़ा मुश्कल पौंदा मेरे लक्कै गी पीड़ होई जंदी झटके लग्गी लग्गियै ते कन्नै ते नां उल्टी आह्ला मन ते बड़ा होंदा उल्टी आह्ला मन होंदा ते कोई मोड़ें शोड़ें च बड़ियां उल्टियां शुल्टियां होंदियां ते अपनी गड्डी बी ऐ अवो अपनी गड्डी बिच्च बी बड़ी थकावट होई जंदी ते घूमने फिरने गी ते शैल अच्छा लगदा कोई गर्मीियें च ज्यादा गर्मी होऐ ताम्मी नेईं चलोंदा बरसांती बी बड़ी गर्मी बड़ी लगदी गर्मियें च बी नेईं होऐ सर्दियें च बी नेईं चलोंदा सर्दी होई जंदी बड़ी सर्दी इ'यां लगदी ठंड लगदी बड़ी ते फ्ही जे कुदै जाओ उठी ते घरै दा ध्यान रौंह्दा पूरा घरै दा ध्यान रौंह्दा पूरा ब एह् नकसान होई गेआ ओह् नकसान होई गेआ कुदै गमले बूह्टे सुक्की गे गमले च लाए दे कुसै पानी नी दित्ता होना घर आओ बस ते घर आइयै बस इ'यै कम्मै दी गै टैंशन रौंह्दी पेदी के ओह्का कम्म मेरा खराब होई गेआ होना कुदै सब्ज़ियां लाई हियां होंदियां ते ओह् खराब होई गेइयां उ'नेंगी नी कोई पानी देग पिच्छुआं ते बाह्र जाओ ते घरै दी गै टैंशन रौंह्दी पेदी हून समा प्हाड़ा च गेदी ही ते ओह् प्हाड़ उत्थें बी नी ज्यादा चिर रौंह्दा फिर रस्तें च बी बड़ी ओह् ऐ खराब रस्ता जैम्प लग्गी लग्गी लग्गियै सेह्त खराब होई गेई ते पैर बड़े बड्डे बड्डे होई गे सुज्जी गे पैर सुज्जी गै उद्धर ते शैल ही समां ठंडी ठंडी हवा सारा मूंह् शूंह् फट्टी गे ते घर आनियै इन्नी बड़ी बुरी हालत होई ही फिर चार दिन घर आनियै उठोंदा गै नि ते केह् करना कियां कियां जाना कियां ट्रैवल करना एसी गड्डियें च जाओ ते ताम्मीं नी मुश्कल होई जंदा फ्ही बाह्रै गी निकलो ते सर्द गर्म होई जान होंदा ते बस्सै च जाओ तां न चलोंदा नेईं किश ते घर घर बक्खरा नुकसान होंदा सब्ज़ियां सुब्जियां लाई दियां होंदियां ते ओह् बांदर खाऊ उड़दे कुदै किश कोई होर नकसान होई जंदा घर बंद करियै बी नेईं जाना घर ओह् बाह्र जाओ ते घरै दी गै टैंशन पूरी पेदी कि पता नी केह् अज्ज कौन अंदर बड़ी गेआ ते कौन केह् नकसान करी गेआ नी ऐ ते इ'यां गै अपने तीर्थ तुर्थं जाने गी बी बड़ा मन करदा पर उ'यै कि इ'न्ने दिन नेईं रौह्न होंदा नेईं चलन होंदा ते इस करी तीर्थ बी नी होंदे नेईं किश कुदै इक दिन जाओ ते दूऐ दिन बापस आई जाओ घर अपने घर दी गै सारी टैंशन होंदी ऐ पेदी ते ते